ہیلو میں کچھ مزیدار آئس کریم کے کھانے کے موڈ میں ہوں کیا میں ہیمر آئس کریم کیک چاکلیٹ پانچ سو ملی لیٹر اور چاکلیٹ ونیلا آئس کریم کیک آرڈر کر سکتا ہوں چاکلیٹ ونیلا آئس کریم کیک کے لئے باقاعدہ سائز بہترین ہوگا اور جب میں اس پر ہوں کیا میں دس ڈبل چوکو بار آئس کریم بھی حاصل کر سکتا ہوں نہیں ابھی کے لئے بس اتنا ہی ہے بس ہیمر آئس کریم کیک چاکلیٹ پانچ سو ملی لیٹر ریگولر سائز کا چاکلیٹ ونیلا آئس کریم کیک اور دس ڈبل چوکو بار آئس کریم میں تقریباً پینتالیس منٹ میں آنے کے قابل ہو جاؤں گا کیا آرڈر کے تیار ہونے کے لئے کافی وقت ہوگا یہ سارا کے نام سے ہے بہت شکریہ ان مزیدار دعوتوں میں شامل ہونے کے منتظر پھر ملیں گے